सहरसामे स्वास्थ्य अभी बहुत नीक भए गेल अहाँकेँ सहरसामे पहिलेसँ बहुत नीक छै स्वास्थ्य देखियौ कि सहरसामे मेडिकल कॉलेज छै सहरसामे सदर हॉस्पिटल पहिले नहि नीक रहै आब बहुत नीक भए गेलै मतलब आब मेडिकल मेडिसीनसभ बहुत नीक देबय लागलै डॉक्टर टाइमपर बैठय लागलै तऽ तकर बाद सहरसाके गाँवसभमे सदर अथी मेडिकलसभ किछु नहि रहै तकर बाद सरकारी मेडिकल किछु नहि रहै तकर बादसँ गाँवसभमे सभ किछु सुविधा भए गेलै ताहि दुआरे आब लोग बाहर नहि जाइत छै आब लोक सहरसे जाके देखा लैत छै कि हमर आब बाहर पटना दिल्ली नहि जेबै हमरा सहरसेमे अपने नीक भए गेल कि सहरसामे नीक दबाइ मिलैए सहरसामे नीक आब देखाइ होइए सहरसा स्वच्छ रहैए सहरसा बहुत साफ रहैए डॉक्टरसभ बहुत नीक आबैए ई बहुत हमर सहरसामे बहुत नीक आबि गेल तकर बादसँ गाँवोसभमे एकर सुविधा सरकार बहुत नीक दए देलक तकर बादसँ हमर मेडिकल कॉलेज सहरसो भए गेल तकर बाद मेडिकल कॉलेज अहाँकेँ सहरसा तऽ बाद कतहु आओर छै हमरा नहि पता यए गाँवोसभमे मेडिकलसभ सुविधासभ बहुत नीक भए गेल